अदालगुरि जिल्लायाव गायनाय गिबि आबादफोरखौ होनोब्ला जोङो माइ आरो गयखौ होन्नो हागोन माइखौ जोंनि आजौ आजै समनिफ्राइनो जोंनि आबादारिफोरा गायबोदों आरो बेखौ गायनानैनो जोंनि जानायखौ जानाय आदारखौ सुफुंनाय जायो बेखौ गोबां खस्थयै जोंनि फार्मास जोंनि आबादारिफ्रा गायो बे गायनायनि प्रसेसानो जाहैबाय सेथियावनो हाल एवो हाल एवनानै बिनि उनाव दैखौ सोयो दुब्लियाव आरो बिनि उनाव खोथिया फोनानै बेखौ गायनाय जायो आरो गायनायनि उनाव बेखौ हारभेस्ट खालामो लाइक सेप्तेम्बर अक्टबर नभेम्बर डिसिम्बर दानाव बेखौ हेरभेस्ट खालामनाय जायो मे जुन जुलाइआव बेखौ गायनाय जायो आरो बेखौ हाभेस्ट खालामनायनि उनाव गोबां प्रसेस दङ लाइक बेखौ ट्रेसिं खालामो खालामनायनि उनाव बेखो फानो एबा गावनि बाख्रियाव स्टर खालामो आरो गय गयखौबो आगोल आजौ आजै समनिफ्राइनो जोंनि डिस्ट्रिकआव गाइबोदों बे गयखौ फान्नानै गोबां जोंनि इकनमिक जोंनि नखरफोरनि इकननिकआ डिपेन जायो गयआव लाइक बेखौ फाननानै बा एडमिशन खालामो फैसा थाबा बेखौ फान्नानै फैसा मोनो मोन्नानै बे फैसाफोरखौ बिमा बिफाफोरा गथ' गथायनि इजुकेसनाव बाहायो आरो दायो आबाद हिसाबै दायो गोदान गोदान आबाद जोंनि डिस्ट्रिकआव गायनायखौ नुनो मोनदों लाइक वाटार मिलन गायनानै आरो ड्रागन फ्रुइटस बेफोरखौ गायो गायनानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे राबार साब्लाइ बेफोरनि खेथिबो खालामो प्रफिटेबोल हिसाबै जोंनि ओनसोलाव मस्ट प्रफिटेबोल होनोब्ला जोङो साब्लाइखौ साहा बिलाइखौ नुनो मोनो आरो बेखौ फान्नानैनो गोबां जोंनि आबादारिफोरा डेभेलबमेनखौ डेभेलबमेन जानायखौ नुनो मोनदों आरो राबार सेकेन्टआव राबार राबारखौ फानानै गोबां फैसा खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो दायो गोदान आबादफोरानो जाहैबाय ड्रेगेन फ्रुइटसखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां गायनो हमदों बेयाव गायनानै बेफार फालांगिफोरनो फानहरनाय जायो आबादारिफोरा गोबां बेसेन मोन्नो हानाय जायो

माइ आबाद खालामनायनि थाखाय जोङो मे जुन जुलाइ बे दान दानाव माइखौ आबादखौ आबाद खालामो आरो सेप्तेम्बर अक्ट'बर नबेम्बर डिसिम्बर बे दानसिम हारभेस्टिं खालामनाय जायो राबारखौ मार्च दाननिफ्राइ काटिं खालामो लाबार लाबार लेटेस्ट एक्सट्रेशन खालामो आरो बेखौ प्रसिसिं खालामनायनि उनाव सानाव ड्राइ खालामनानै सान्दुङाव ड्राइ खालामनानै बेखौ फान्नाय जायो बेखौ पार किल' लाइक वानहान्ड्रेड फिपटि बा वान हान्ड्रेड सेभेन्टि बिनि गेजेराव प्राइसआ थायो माब्लाबा समाव ओह प्राइसआ गोबां गाहायाव थांनायखौबो नुनो मोनो लाइक हान्ड्रेड हान्ड्रेड टेन बेफोरावनो फान्नांगौ जायो अह बिदि जायोब्ला फार्मारफ्रा आबादारिफोरा ल'स्ट जायो